हैलो आं जी आं जी तुस कुन्न अंजी अंजी उद्धरा बोल्ला नै आं हा होई जाह्ग इक्क टू चार अं खर्चा तीन चार ज्हार तगर आई जाना अंजी अच्छा कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं अस करी ओड़गे अंजी अंजी एह् तीन चार दिन लग्गी गै जाने न भी आं ठीक ऐ ठीक ऐ भी तुस आई जायो में करी लैगी ठीक